बैंक में नौकिरी पाइण लाइ अकाउंट जी नॉलेज थियणी करे खपे बी कॉम माण्हू खे घट में घटि पास कयल हुजे और मैथस जी सुठी नॉलेज हुजे त माण्हू बैंक जी सर्विसिस लाइ अप्लाइ करे सघंदो आहे मां त बैंक जी कंहिं बि नौकिरी लाइ अप्लाइ न कयो आहे बैंक में कम करण सां माण्हू जी रैपुटेशन बि सुठी रहंदी आहे सैलरी बि सुठी रहंदी आहे माण्हू खे अॻे तरकी जा आसार बि रहंदा आहिनि हो बैंक में कैशियर जी बि नौकिरी करे सघंदो आहे और धीरे धीरे पढ़ाई सुर करे करे धीरे धीरे मैनेजर और जनरल मैनेजर तक बि पुजी सघंदो आहे ऐं उन लाइ मैथस जी सुठी नॉलेज हुजे ग्रैजुएशन कंप्लीट करे करे बैंकिंग जो हिकिड़ो एग्जाम थींदो आहे उहो ॾेई करे ई हो बैंक जी नौकिरी पाए सघे थो